हेल' ओइ आं नै थुक्राझारनिफ्राय हरदों आमफ्राय आङो माने एब्राव गारि गोदान बायनो नागेरदों दा आंहा ड्राइभिं लाइसेन्स गैया दा ओरिनो डिटिअ नि ओ ट्राफिकनि नेमफोर बायदियै आं बेसेबां बैसोनि जानांगोन ओमफ्राय ओ ड्राइभिं बानायोब्ला आं माब्रै खालामनांगौ बेखौ एसे सार नोंनिफ्राय आङो एसे मिन्थिनो लुबैदोंमोन दा नोंथाङा खोन्थाहरनो हागोन सार आंनि बैसोया दायो सलल' बोसोर साराय सलल' बोसोर जाबाय अ

औ औ ओम ओम आदसा ओम ओम ओम

आदसा आदसा ओम

ओम ओम ओम

ओम औ

ओम औ ओरैनो फाइना बेसेबांसिम नाङोमोन सार अ फाइना ने

ओम ओम अ ओम

आदसा

ओम ओम ओम औ बे लारनिं लारनिंआवहाय ओरैनो प्रेकटिकेलि माबाफोर फोरोङो नामा सार आदसा

आदसा

अ ड्राइभिं टेस्ट नायो ने आदसा बिनि उनावहाय आङो ओ ड्राइभिं लाइसेन्सखौ मोनसिगोन आरोने उम आदसा आदसा दे होनब्ला सार हामबायसै दे ओम